जी मिगी बर्ड वाचिंग कोई इन्ना मेरे हाॅबी है नी मेरी हाॅबी ते में तुसें गी सनाया हा कि इंटरनेंट ते और आई टी और बुक्क रीडिंग और बर्ड वाचिंग ते में कदे कीती नी नां में अपने टाइम च मिगी इन्ना टाइम ऐ हा के में अपने टाइम च बर्ड वाचिंग करी सकां क्योंकि मेरा शेड्यूल ही इन्ना बिजी हा पैहलें पढाइयां करदे र'वो फिर ओह्दे बाद नोकरी दी त्यारी करदे रेह् इन्ना मौका कदें लग्गेआ गै नेईं के बर्ड वाचिंग करचै ते तुं'दे सुआल दा मेरे कोल ते कोई जवाब ते है नेईं